मेरा आखने कन्नै एह् मतलब ऐ कि जेल्लै अस अपने यारें दोस्तें च बैठने होन्ने अपने टब्बरा कन्नै बैठने होन्ने ते जेल्लै ओह् अस किट्ठे होइयै अपने इक दुए कन्नै अपने जिन्ने बी अपने गल्लां बातां इक दुए कन्नै करने होन्ने ओह् अपनियां सनांदे दिला दियां अस अपनियां सनान्ने ते सानूं बड़ा शैल लगदा उसलै कि हां भई अस अपने टब्बरै च बैठे दे अस अपने यारें दोस्तें च बैठे दे किट्ठे होइयै इ'यां मतलब पूरा इ'यां ओह् करियै बैठचै ते सानूं बड़ा शैल लगदा कि ओह् अपने गल्लां सनांदे घरां दियां जां कोई होर गल्ल बात जेह्ड़ी बी होई दी होऐ ओह् आपूं सनांदे अस उ'नें गी अपनी सनान्ने ओह् सानूं अपने सनांदे कि तूं इ'यां करना चाहिदा एह् चीज ते एह् गल्त तेरे बास्तै स्हेई ऐ ते केईं बारी अगर ओह् उं'दे च कोई उ'ऐ लेई गल्ल बात होआ दी यारें दोस्तें च इ'यां साढ़ी फैमिली च कुसै गी कोई चीज़ दी जरूरत बनी जंदी ऐ कोई बी सिस्टम बनी जंदा ते अस उ'नेंगी अपने अ कन्नै गल्लां कन्नै उ'नेंगी समझाने होन्ने कि एह् चीज़ इ'यां होंदी इ'यै जिसलै ओह् अपनी परानियां गल्लां सनांदे कि जेह्ड़ियां साढ़े कन्नै निक्के होंदे दियां गल्लां अस उ'नेंगी सनान्ने होन्ने कि असें इ'यां इ'यां कीता सानूं बड़ा शैल लगदा उसलै मतलब बड़ा इ'यां दिल खुश होई जंदा रूह खुश होई जंदी जिसलै अस परानियां गल्लां चेतै करै ते मोस्ट लाईक में इ'यै अपने जेह्ड़े जेह्ड़ा मिगी टास्क थ्होए दा ते में इस्सी इ'यै एह्दे कन्नै कि जेल्लै अस अपनी फैमिली च बैठने होन्ने सानूं बड़ा शैल लगदा एह् साढ़ियां जेल्लै परानियां गल्लां चेत्ता होंदियां ते साढ़ी फैमिली जेल्लै किट्ठे होंदी किट्ठे रुट्टी खन्ने ते सानूं बड़ा शैल लगदा उस टैम च किट्ठे बैठियै अस रुट्टी खानी किट्ठे बैठियै उट्ठने होन्ने किट्ठे बैठियै अस अपने परानियां गल्लां चेत्तै करने होन्ने जेह्ड़े साढ़े बावे दादै नाने दियां जेह्ड़ियां गल्लां ओह् चेत्ता करने होन्ने ते एह् चीजां